पं'जी चार दो ज्हार दो दो अक्तूबर उन्नी सौ बाह्ट त्रै दस्स उन्नी सौ छेआसी पंज छे उन्नी सौ बानवें बारां सत्त दो ज्हार त्रै पं'जी छे दो ज्हार बाई